میں اپنے متر و رشتہ داروں کو اچھے سے سائنس و ٹیکنیک کے پڑھانے کے لیے اچھے سے اچھا کالج پراپت کر سکتی ہوں جیسے کہ نوئیڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی یہاں پر سائنس کی بہت ہی اچھے اچھے چیزیں ہیں جیسے کہ میں انہیں بتا سکتی ہوں کہ آپ سائنس میوزیم جا کے سائنس کی کچھ اور نالج لے سکتے ہیں اس سے انہیں بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ اگر اچھے سے اچھے کالج میں پڑھیں گے تو انہیں بہت ہی اچھا کریئر بنانے میں مہتو پورن ملے گا اس سے ہمیں بہت ہی اچھی اچھی باتیں سیکھنے ملیں گی جیسے میں نہ آپ کو کچھ کچھ کالجوں کے نام بتائے ہیں جیسے کہ نوئیڈا نوئیڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی دہلی یونیورسٹی یہاں پر سب سائنس کی ہی باتیں ہوتی ہیں یہ میڈیکل لائن میں بہت ہی اچھی بات ہے